भारत में लोकप्रिय योग करने वाले पतंजली और ये रामदेव बाबा हैं जो हमारी स संस्कृत का बढ़ावा दे रहे हैं और हम लोग उन पर विशेष ध्यान देते हैं सुनते हैं समाचार में भी आ रहें हैं तो जिससे लोगों पर विशेष प्रभाव उनका पड़ रहा है और ये हमारे संस्कृति के रक्षक हैं और हम लोग तो उनके अनुयायी हो ही गए हैं जिससे कि भारतीय संस्कृति बरकरार रहे

बहुत से संस्थाएँ भी खोल कर चला रहे हैं लोग जिससे कि हमारी संस्कृति कायम रहे और इससे अर रोग दूर हो जाए निगर निरोगता वापस आ जाए यही हमारे योग गुरु उन लोगों का संकल्प है कि देश से रोग को घटाए भगाया जाए और लोगों को स स्वस्थ बनाया जाए